हमरा सबके बचपन सऽ तऽ नैहियरमे देखलियै फूसेके घर रहै घर शमे नीचाँ झाझनके टाट रहै ओकरा माटि सँ लेबै छलहुॅं गोबर माटि सँ साटि कऽ नीपै पोतै छलहुॅं बचपन सऽ सत्रह अठारह सालके भेलहुॅं ता तक जातक सासुर एलहुॅं ता तक वएह माटि के घर रहै नीचाँ बीत आ ऊपर जे छै से फूसके छारल रहै से देखलियै नैहियरमे सासुर जे एलहुॅं तऽ अहूठाम भीतके घर रहै ऊपर एस्बेस्टस रहै खूट्टे खान पर रहै घर सब तहिया तऽ सएह घर होइ छलै आब जे छै से तहि सँ किछु दिन भेल तऽ देखलहुॅं जे माटि पर जे ईंटा सँ जोड़ल रहैया से घर बनेलहुॅं तहुमे बहुत दिन गुजर केलहुॅं तहन आब जे छै से पक्काके आब तऽ समय बूझिते छियै समय अयलै पक्काके मकानके तऽ सीमेंट बालू पर जोड़ल जाइया पक्काके मकान से बनेलहुॅं ओहि घरमे छी आ महल के बारेमे तऽ सुनैत रहियै वएह टी वी ती वी मे कतौ देखियै जे महल होइ छै देखने तऽ नहि छियै लग सऽ अखनो पक्का के मकान अछि अपना घरमे से अपन तहन मंदिरके बारेमे मंदिर जे छै से हमरा घरे के लगमे एकटा महादेव के मन्दिर अछि जे बहुत विशाल मन्दिर अछि एहि गाँव घरके देहात के अथी छियै तऽ विशाल मन्दिर अछि बहुत सुन्दर पैघ लम्बा चौड़ा उपरमे गुंबजो छै हमरा सबके करीबमे वएह मन्दिर अखन अछि जाइ छी पूजा पाठ करै छी साँझ भोर जे छै दर्शनो करै लऽ जाइ छी ओहिठाम हमरा सबके वएह सब जे छै से अथी अछि मन्दिर के बारे मे आओर विशेष कि कहब इएह सब